हॅलो आ हांव पेशंट उलयतां तुमी डॉक्टर न्ही

हांव काणकोणच्यान उलयतां म्हाका म्हाका कितें जाता म्हणून कळना प्रेशराचें आसा काय डायबिटीजाचें आसा काय आनी कितें आसा म्हाका कांय समजना म्हाका पय गुंवळ येल्ल्या भशेन जाता आनी कितें जाता कितें जिवाक जाता म्हणून कळना ना ना हांवेन नंबर काडुना माग आं बाम मागीर तुमचे बांबोळी इतले लायनी आसता मागीर कोणाक गुंवळ येता कोणाक आनी कितें येता मागीर म्हाका मातशें अर्जंट जाय आशिल्लें ना तुमचें आयकलां की बांबोळ्या सगळीं नर्शीं डॉक्टर जायते आसता सारकें बेगीन बेगीन काम काणकोण काणकोणचे लोक लोक म्हणटा किद्याक हांगा बांबोळी बरें आसा म्हणून सगळी फेसिलीटी आसा मागीर सगळे ए टू झेड आसा थंय तेका लागून मडगांवच्यान पेशंट मागीर बांबोळे धाडटा बांबोळे बरें आसा म्हणून आयकलां आं आं बरें तर हांव ट्राय करता